जेह्के माता वैष्णो मतलब की जेह्के झोले माता वैष्णो प्रशाद भरदे झोले च कटरे इक फैक्टरी ही ओह् मतलब कि जेह्कियां जनानियां रोज़गार जेह्कियां घर कम्म करदियां ते उं'दे आस्तै एह् रोज़गार खु'ल्ले दा हा ते मतलब कि ओह् झोले सींदियां हियां ते प्ही उ'नें असेंगी केह् कीता की मतलब की धागा बी दित्ता मशीन बी दित्ती ते अस मतलब कि ओह् सींदे हे झोले सींदे हे ते उं'दे च प्रशाद भरदे हे ते भी अग्गें मतलब कि बेचे ओह् झोले ते साढ़े कशा लैने ते प्ही दो रपेऽ दा झोले दे लैने उ'नें ते मतलब कि ते प्ही बरसातियां हियां बरसातियां होंदियां जेह्कियां ओह्बी अस सींदे हे ते मतलब ओह् लोक एह् सोचदे कि जेह्कियां जनानियां बेकार जेह्कियां घर होंदियां जेह्कियां कि ते उंदे आस्तै एह् कम्म ठीक ऐ ते बरसातियां सीना मतलब कि ठीक लगदा हा फ्ही मतलब कि असें मतलब कि ओह्बी इक फैक्टरी ऐही एह् कटरै गै ऐही एह् फैक्टरी मतलब कि जेह्के मतलब कि एह् बरसातियां सीना मतलब कि सींदे लोक जनानियां ते जनानियें आस्तै गै आए दा हा सीना ते जनानियें आस्तै गै आए दा हा एह् ते जनानियां सींदियां हियां जेह्कियां की ठीक ऐ जनानियें दे चार पैसे बनी जंदे हे ते बरसातिया सीना ते माता वैष्णो दे झोले जेह्के बड़े आसान हे मतलब कि ओह् सीना मतलब की ठीक लगदे हे मतलब की बड़े स्हेई झोले होंदे हे ओह् इक्क मैंटें ई सीऽ लैने जाच आई जा जिसी आदमियै गी ओह् पिच्छे थोह्ड़ी होंदा शैल मतलब की सीऽ लैंदा कोई आपें ते असें ई मतलब कि जाच आई दी ही ते मिलियै असें सीऽ लैने ध्याड़ियै मतलब कि सौ सौ दौ सौ दौ सौ कड्ढी ओड़ना शैल मतलब कि खाल्ली झोल्ले सीने दा गै कम्म हा तां बी स्हेई गल्ल ऐ बत्हेरे कम्म होंदे होर बी बेही जंदे हे कि मतलब बड़ा आसान लगदा हा असें ई मतलब कि झोले सीना ते झोले सींदे सींदे सींदे मतलब होर बी मतलब कि जनानियें ई जिसी जिसी पता चलेआ मतलब कि ओह् उऐ आई जा ते असें भी उसी बी दोआने आखना प्ही इसी जनानियै गी बी देओ झोले बनाना उनें उसी बी देने झोले सीने गी ते जनानियां मतलब कि जेह्कियां बेकार जनानियां जेह्कियां घर होंदियां बैठी दियां कि उ'नेंगी इ'यै झोले सीना मतलब कि शैल लगदा कम्म चलो जी

ते उंदे च प्रशाद माता वैष्णो दा गै परती माता वैष्णो गै चढ़दा जाइयै ते जेह्के जात्तरू औंदे ओह्बी मतलब इंदे झोल्लें ई गै मतलब ओह्बी झोल्लें च गै प्रशाद लैंदे